हमरा सबके समस्तीपुरमे गाड़ी घोड़ाके सुबिधा छै बहुत अच्छा सुबिधा छै जैसे देखियौ बसे से अगर रेलवे स्टेशन जाइ के छै तऽ बस से गेलियै रो तऽ कहियौ रोड आर कोनो कोनो रोड आर खराब रहै छै तऽ रोड से जाइमे समस्या होइत छै जहए देखियौ रेलवे स्टेशन जाइके छै तऽ गाड़ी से जैबै बस से जयबै तऽ ओहोमे तनी समस्या होइत छै किआकि रोडे तनी मनी खराब होइत छै तऽ समस्या होयबे करतै इहाँ देखियौ इहाँ हवाइ अड्डाके समस्या छै तऽ इहाँ ओतना हवाइ अड्डा बनबैके लिए ओतेक जगह चाहिए तऽ जगह तऽ नहि ने छै जब ओतेक जगह होयतै रहए तब बनि जयतै रहए हवाइ अड्डा तऽ ओहि देखियौ सड़क सही होयतै तऽ गाड़ी ओड़ी चलबे करतै रहए से रेलवे रेलवे रेलवे रेलवेके सुरक्षा छै तऽ हवाइ अड्डा के जाइके छै